आमी मॅरेथॉन मुवी चोया आज मुवी बरी आसा फस्ट ती चोया मागीर तुगे मुवी चोया म्हाका दिसता ही चड बरी आहा मुवी म्हूण ताका लागून

ती चोया आमी ती तुगे या ती मागीर सो तुका हांव मुवी सेट अप आता मॅरेथॉन तां पांव म मुवी ती चोवपाची आनी धांवताय प्लोट बरो तेजो एन्डींग बरो सोंगाय बोरी मुवीची सो आमी ही चोया आनी मागीर तुगे चोया